ऐं दिक्खो जी जि'यां के फसलां अस र्हान्दें न सारियां फसलां मौसम उप्पर गै डपैंड होंदियां न जि'यां कोई धानै दी फसल होई गेई ते ओह् पानी उप्पर डपैंड ऐ कनकै दी फसल ऐ ते होत्त बी पानी दी जरूरत होंदी पर बाद च धुप्पें बी जरूरत पौंदी ते जि'यां के मक्कें च फसल ऐ ते इसी बी पानियै पैह्लैं जरूरत होंदी पानी होग मतलब दूआ बिच्च बत्तर होग तां तां गै फिर होन्दी फसल ते अस रिस्क एह् लैने आं के अगर अस रिस्क ते लेना पौंदा ते अस ग्राईं लोक न अगर अस फसल नेईं राह्गे ते तां बी फाक्कै मरी जाना ते एह्दे थाह्र अस रिस्क लेईं लैन्ने ते उसलै लाई ओड़ने ते अज्जकल ओह् जमाना ते ऐ नी ऐ जेह्ड़ा फसल साढ़ी मौसमै बजह कन्नै खराब होई जाह्ग जि'यां धुप्पां ज्यादा पौन सोका पेई जाह्ग अज्जकल ट्यूबैल बने बम्बियां लाई दियां लोकें ते एह्दे एह्दे कारण फसलें इन्ना नुकसान नी होंदा अगर बाइचांस होई बी जा तां असें एह् इन्ना स्टाक रक्खा होंदा के दो औन आह्ला इक दो साल साढ़ा कम्म चली जाह्ग गजारा होई जाह्ग ओह्दे आस्तै अस ओह् करने अगर एक अद्धी बारी खराब बी होई जा तां कोई चक्कर नी ऐ इन्ना इन्ना क असें स्टाक रक्खा होंदा